भारतीय मीडिया के बारे में हमारा यह राय है कि वह आज कल जैसे जिसकी सरकार है वह अपना अपने हिसाब से वह न्यूज़ वालों को खरीद कर अपना चलाते रहते हैं जो गलत बात रहता है उसको छुपा लेते हैं जो असली रहता है उसको मतलब हमेशा अपने हिसाब से वह हमेशा वह देते रहते हैं वह अपनी बात रखने के लिए हमेशा मिडिया वालों को खरीद फ़रोख़्त कर लेते हैं ताकि हमारा ही बात रखें विपक्ष वालों का बात न न लग पाए इसलिए अपनी बात को रखने के लिए मीडिया वालों को खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद उसे यही कहते हैं केवल हमारी ही बात को प्रकाशित किया जाए ताकि हमारी वे प्रशंसा जनता करते रहे और और एक हमारे घर एक अमर उजाला पेपर आता है उसमें सही सही अवलोकन होता है उसमें जो न्यूज़ आता है पूरी तरह से सच्ची घटना तौर पर उसमें लिखा रहता है ताकि उसको हम पढ़ करके संतुष्ट रहते हैं वह एक दैनिक जागरण भी है वह भी बहुत अच्छी अखबार उस में भी सही सही लिखा रहता है और एक डी डी न्यूज़ वाले हैं जो चैनल रहता उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हैं जो सच सत्य घटना होती है वही सब दिखाते रहते हैं और यह तो है ही है जिसकी सरकार चलती है वह अपना मीडियो वाले मीडिया वालों खरीद करके अपना बात रखने के लिए अपने ही प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं ताकि हमारा प्रचार चलता रहे हमारे हमको जनता प्रशंसा के रूप में हमारी प्रशंसा करते रहें और डी डी न्यूज़ में यह देखते हैं मतलब उसमें हम सत्य घटना के बारे में हम लोग हमेशा देखते रहते हैं अच्छी अच्छा लगता है देखने के लिए और दैनिक जागरण भी हमें अच्छा लगता है पढ़ने के लिए और भी अच्छी है और माल लीजिये सभी अखबार अच्छे होते हैं लेकिन अमर उजाला और दैनिक जागरण सबसे बेस्ट है और चैनल में जो डी डी न्यूज़ चलता रहता है वो हमें अच्छी लगती है इसमें सत्य घटना के आधार पर हमेशा दिखाते रहते हैं